असांजे इस्कूल में त लाइब्रेरी न हूंदी हुइ पर मुंहिंजो वॾो भाउ प्रताप उहो अकसरु किताबूं वठी ईंदो हो असां उन टाइम किताबूं खे पढ़ंदा हुआसीं जंहिंमें ईअं लोक व्यवहार किताब जंहिंजे बारे में मां पहिरो बि चर्चा कई असां ईअं बचपन में बि पढ़ंदा हुआसीं त माण्हुनि सां उथणी वेहणी कीअं हुजणु खपे वो ॿियो सिंधीअ में सतसंग किताबूं राधा स्वामी मुंहिंजी त हो किताबूं डेरे जूं खणी ईंदी त उनमें महाराजनि जूं साखियूं महाराजनि जी लीला त आध्यात्मिकता सां मुंहिंजो जीवन ॾाढो प्रेरित रहियो आहे पंहिंजे माता पिता जे करे बि ऐं सॼो जीवन ई आध्यात्मिकता ते चइजे हिकु प्रकार सां केंद्रित आहे त लाइब्रेरी त न हूंदी हुई पर किताबुनि सां जुड़ाव बचपन खां ई रहियो आहे हरिओम